माखे सभीनि खां सुठो पेटीकोट ई सिलणु सुठो लॻंदो आहे छोकी मां ॾाढा पेटिकोट सुभिया ॿारनि जा ॿारनि जा जबला सिबिया रिल्का सिबिया औरि लंगोट बि सुभिया छोकी मुंहिंजे मुंहिंजी धीउ खे ॿारु ॼायो त मूंखे इहो कमु करिणो हुओ इन लाइ मूंखे सुठो लॻंदो हुओ ॿार जा कपिड़ा सिबण मूंखे आसान बि लॻंदो हुओ इन लाइ मां इहे सभु जल्दी सिबी वठंदी हुअमि औरि मूंखे छा पसंदि कहिड़ो कपिड़ो पसंदि आहे या मूंखे हर शइ पसंदि लॻंदी आहे जीअं से बुनाई सिलाई सभु कुझु सुठो लॻंदो आहे औरि हा जाते मां कमु कंदी हुअमि उते बि माण्हू उहे चवंदा आहिनि की पेटीकोट सिबी ॾिए त मां इन लाइ पेटीकोट सिबी वठंदी हुअमि जल्दी जल्दी त आसान थींदो हुओ और इन लाइ जल्दी थी वेंदो हुओ पेटीकोट सिबणु छोकी पहिरियों मूंखे हथ जी मशीन हुई उन खां पोइ हथु हलाईंदे हलाईंदे थकी पवंदो हुओ त जल्दी थोरो घटि देरि सां सिबी सघंदी हुअमि हाणे मां मशीन वठी वरिती आहे हुन जी पेरनि जी त हाणे पेरनि सां सिबंदी आहियां त जल्दी थी वेंदो आहे औरि मुंहिंजे लाइ आसान बि थी वेंदो आहे इन लाइ मां हर कमु जल्दी करे वठंदी आहियां जीअं ॿार कपिड़ा वापड़ा जल्दी सिबी वठंदी आहियां ॿारनि जा बि सिबी वठंदी आहियां लंगोट आहे सभु उनी मशीन ते करे वठंदी आहियां पेरनि जी मशीन ते सभु कुझु जल्दी करे वठंदी आहियां औरि इहा ई आसान तरीक़ो आहे इहे बहितरीन तरीक़ो आहे इहा ई तकनीक आहे सिबण जी इन लाइ इहो सभु कंदी आहियां